पढ़ण में मूंखे ॾाढी रुचि आहे जेकरे मां कुझु बि आहियां उन जो शइ मुंहिंजी पढ़ाई खे ॾिनो वियो आहे मुंहिंजी पढ़ाईअ जे करे मां समाज में पंहिंजो नास नालो हासिलु कयो ऐं मुंहिंजे माउ पीउ जो बि नालो हासिलु कयो आहे मां पार्ट टाइम मास्तरनी आहियां ॿारनि खे पढ़ाइण खां पोएं मां घर अची करे टे खां चारि कलाक रोज़ु पढ़ंदी आहियां छो त मुंहिंजो सुपिनो हिकु सिंधी लैक्चरार ठहिण जो आहे